भारत में खेल को बढ़ाने के अनेक इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे है आप खेल को भारत में किस प्रकार से देखते हैं यह हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और हमारे जीवन को किस प्रकार से यह आगे की ओर बढ़ा सकता है आप इस पर क्या विचार रखना चाहते हैं